प्रणाम सर बस ठीक छै हाँ खाना आर खेलियैरहऽ दालि डालि दालि रोटी खेलियै रहऽ आइ दालि रोटी बनलै इहाँ हाँ तऽ हमरा आरके दालिओ रोटी चलैत छै दालि भात पापड़ तिलौड़ी भी चलैत छै मतलब कनि मनि

हाँ हमहुँ सभ ओएह मे सँ खा लै छी कहियो कहियो हमरो सभकऽ दिक्कत हो जाइत छै तऽ हमरो आरके नीमक नीमक रोटी खाइके पड़ैत छै सहए तऽ छै खाइके आँय पसन्द होइ छै दालि रोटी पसन्द होइत छै जहन भात पसन्द होइत छै तऽ मतलब सागो रोटी पसन्द होइत छै नीमको रोटी पसन्द होइत छै तऽ जेहन सभ पसन्द होइत छै ओहन सभ खाइत छियै बाहरके नाश्ता ओते नहि खाइत छियै लकिन हँ खाहोके नहि मन करैत छै जादा हम घरे आरके खाना खाइत छियै हँ हँ हँ ई सभ ई सभ हँ हँ हँ ओएह ओएह चल ओएह चलते हमे

हँ हँ ठीक हइ ओहिसँ हम बाहर बाहर आरकऽ खाना बिलकुल खयबो नहि करैत छियै तनि मनि खयबो ने करैत मतलब मिलबो करै हइ ने तऽ कहैत छियै बउआ रे हम नहि खयबौ हमरा घरके खाना बढ़िआँ लागैत छै हँ तहि दुआरे हम नहि खाइत छियै कहु बाहरी खेलासँ बीमारी उमारी हो जाइ छै ने तहि दुखे दिक्कत होइ लागैत छै फेर डॉक्टरके पास जाउ तऽ ओतेक ओतेकके करतै बाहरके एहि चलते हमे आर नहि खाइत छियै बाहरके खाइ छियै बहुत बीमारी हो जाइत छै तहि दुआरे तऽ हँ तऽ बाहरके खाना हमलोग नहि खाइत छियै हमे सभ कमे खाइत छियै तहि दुआरे हँ हँ

हँ तऽ हमहुँ हमहुँ सभ तऽ हँ हम हमहुँ सभ शामके दूध पिलहुँ भरि पेट दही खयलहुँ खानाके साथ